میرے پسندیدہ اردو الفاظ محبت خواب اور آزادی ہیں محبت اس لیے پسند ہےکیونکہ یہ خوبصورت اور احساساتی لفظ ہے جو دل کے قریب ہوتا ہے خواب پسند ہے کیونکہ اس میں امید اور مستقبل کی جھلک ہوتی ہے آزادی پسند ہے کیونکہ یہ انسان کی سب سے قیمتی دولت ہے میں اردو کے مقامی بولنے والے ہونے پر فخر محسوس کرتا ہوں کیونکہ اردو ہماری ثقافت تاریخ اور ادب کی نمائندہ زبان ہے یہ زبان ہمارے آبا و اجداد کی امانت ہے اور اس میں ہماری شناخت پوشیدہ ہے اردو کی خوبصورتی اور شیرینی مجھے ہمیشہ متأثر کرتی ہے میرے خیال میں اردو کے مزید خوبصورت الفاظ میں سکون روشنی اور عظمت بھی شامل ہے سکون اس لیے پسند ہے کیونکہ یہ ذہنی اور روحانی آرام کی علامت ہے روشنی پسند ہےکیونکہ یہ علم امید اور کامیابی کی نمائندگی کرتی ہے عظمت پسند ہے کیونکہ یہ وفادار اور بلندی کو ظاہر کرتی ہے میں اردو کے مقامی بولنے والا ہونے پر اس لیے بھی فخر محسوس کرتا ہوں کیونکہ اردو ادب میں بے شمار نایاب ادبی شعری شاہکار موجود ہیں غالب اقبال فیض اور منٹو جیسے عظیم ادیبوں اور شاعروں کی تخلیقات ہمیں فخر سے شرشار کرتی ہیں اردو کی زبان میں جو لطافت اور نزاکت ہے وہ دنیا کی کسی اور زبان میں شاید ہی ہو اس زبان کی شاعری نثر اور مکالمے ہمیشہ دل کو چھو لیتے ہیں اور ایک خاص جذباتی وابستگی پیدا کرتے ہیں